जय झूलेलाल डेंगू बुखार ऐं मलेरिया जीअं त असां सभिनी खे ख़बर आहे त हीअ मच्छरनि सां थींदा आहिनि त इनखे रोकण लाइ पहिरियां त असांखे मच्छरनि खे रोकणु खपे मछरनि खे पंहिंजे घर में अचण खां रोकणु खपे ऐं उन लाइ घर में साफ सफाई रखणु खपे पाणी स्वच्छ रखणु खपे ऐं उन खे सदाईं ढके रखणु खपे असां रोटी बि जेका बि खाऊं सभु कुझु साफ सफाईअ वारियूं हुजनि उहा जॻहि साफ रखजे वधीक पाणी जमा न थिए हूअ ध्यानु ॾिजे सुकी जॻह रखिजे सिहत सुठी रखण लाइ सुठो खाधो सुठो पीतो खपे उन सां असंजो शरीर बि मजबूत रहे थो अने बीमारिन खां असांई रोक प्रतिकारक शक्ति बि वधे थी इन लाइ असां सुठो खाऊं पीऊं ऐं पंहिंजो सिहतु जो ध्यानु रखूं उन लाइ वर्जिश बि करणु खपे रोज़ असांखे ऐं उन लाइ असांखे योगा प्राणायाम पंधि करण बि जरूरी आहे उन खां सवाइ मेंन असांखे पंहिंजे घरनि में मच्छरनि खे न अचणु ॾियणु खपे अगरि मच्छर ईंदा हुजनि त उन जे इलाज बि करणु खपे या त असां नेट लॻाए सघंदा आहियूं या त मच्छरनि जी दवा हणी छॾि सघंदा आहियूं पर कीअं बि मच्छर खे रोकणु खपे अॼुकल्हि मच्छर सां मलेरिया डेंगू फैली रहियो आहे उन सां पंहिंजे घर खे पंहिंजे ॿारनि खे सभिनी खे बचायूं जय झूलेलाल